आज कल भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है आज कहीं भी जाओ तो कोई काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है अगर हम कुछ कहते भी हैं तो वो सुनते नहीं हैं क्योंकि अगर उनको पैसा दिया जाए तो हमारी सुनेंगे और अगर पैसा उनको नहीं मिलता है तो फिर वो सुनते नहीं हैं इसलिए जो है आज कल ज़माना बहुत ऊट पटांग हो गया है कोई पुलिस है पुलिस से के पास अगर जा रहे हैं तो वो भी नहीं सुनता अगर उसको कुछ देते हैं तो वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है तुम्हारा काम हम कर देंगे और अगर हम उसको कुछ नहीं देते हैं तो हमारी कोई सुन सुनवाई नहीं है इसलिए अगर हम मतलब खत कोई चीज़ निकलवाने जाते हैं सर तो अगर हम पैसा उसको देंगे तब तो वो निकाल देगा और अगर पैसा नहीं देते हैं तो वो सुनेगा नहीं इसलिए भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है किसी भी ऑफिस में जाओ बग़ैर पैसे के आज कल कोई काम नहीं होता है और अगर काम कराना है तुमको तो आप पहेले उसको पैसा दीजिए उसके बाद में काम करवाइये तो काम हो जाएगा वरना फ्री आप समझते कि आज कल फ्री काम हो जाए तो फ्री काम नहीं होगा ये आप पक्का समझ लें क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ा हुआ है इसलिए कोई फ्री में काम नहीं करना चाहता है पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि बात का मतलब जो है जो भी बात करें कहें तो भ्रष्टाचार के बग़ैर कोई काम यहाँ होता है नहीं हर एक काम भ्रष्टाचार में है जो भी काम कहते हैं वो सब सुन सुने सुन सुनवाई नहीं होती है किसी की अगर हम उसको दो पैसे देते हैं तो वो सुनवाई करेगा वरना यूँ सुनवाई नहीं करता है इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है लेकिन अब हम लोगों को काम करवाना है तो हम उसको पैसे देंगे ही तभी हमारा काम होगा क्योंकि हमको ज़रूरी है काम कराना तो हमको पैसे देने पड़ेंगे और अगर हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो फिर काम तो होना नहीं है अच्छा ग़रीब आदमी क्या करे उसके पास पैसा अगर हो तो वो काम तो करवा ही लेगा लेकिन ग़रीब आदमी के पास पैसा होता नहीं है तो इसलिए वो इधर उधर काना फूसी करता है और जब वो काम हो जाता है अ पैसा दे देता है तो कहता है चलो ठीक है भाई काम हो गया पैसा तो ज़रूर गया है लेकिन इस तरीके से अब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अगर कोई बात कही जाए तो इस तरीके से नहीं होगी जब तक कुछ उसके उसको पूजा नहीं करोगे पूजा करना ही पड़ेगा तभी वो भ्रष्टाचार होगा क्योंकि इतना भ्रष्टाचार फैलता चला जा रहा है कि बग़ैर पैसे के कोई काम नहीं होता है और सरकारी काम कोई भी है आप अगर वहाँ जाएँगे तो आपको कुछ ना कुछ भेंट चढ़ानी पड़ेगी तभी तुम्हारा काम होगा वरना तुम्हारी कोई सुनवाई है नहीं वहाँ इसलिए हम लोग क्या करें जाते हैं तो फिर वही काम करते हैं कि भाई चलो ठीक है जो कहो वो हम तुम्हारे साथ कर देंगे जब उनको दे देते हैं तो हमारा काम हो जाता है वरना कोई सुनवाई है नहीं इसलिए भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है तो हम लोग मज़बूर हैं क्या करें उसको पैसा देने ही पड़ेगा तभी काम होगा वरना काम होगा नहीं तो कोई भी ऑफिस में जाएँ कहीं भी सरकारी जगह जाएँ वहाँ बग़ैर पैसे के कोई काम नहीं करता है और इसलिए हमको वहाँ जाना है तो पैसा लेके जाना है वरना काम होगा नहीं हम ऐसे ही फिर लौट के चले आऍंगे इसलिए हम लोग कोई ना कहीं से जुगाड़ करके इसको पैसे देते हैं तो हमारा काम हो जाता है वरना काम कोई करता नहीं है भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करें मज़बूर हैं कहीं भी जाएँगे कोई भी काम कराना है सरकारी तो वो बग़ैर पैसे के कोई काम नहीं होता है इसलिए जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ पूजा चढ़ाना ही पड़ता है तभी काम होता है वरना काम नहीं होता है